बहुत ही बढ़िआँ ई टू टेक्स्ट सेवा छै एकरासे होइ छै कि जेनाकि जे आदमी पढ़ल लिखल नहि छै ओकरो किछु भेजैके छै ओ कि करै छै जेना टू टेक्स्ट सहारासे अपन किछु बोललै ओ टाइपिन्ग भै जाइ छै ओकरबाद ओ दबबै छै चलि जाइ छै एक दोसरके पास आओर एकरासे होबै छै कि जेनाकि हमे कहीँ बैठल छी भीड़ भड़क्कामे हम टाइप नहि कै पाबै छिए या किछु नहि कै पाबै छिए कि कहै छै ओकरासे हमे एकबेर दबेलिए फेर जे हमरा बोलैके छै अपन बोलि देलिए फेर हुनका यहाँ चलि गेलै जेनाकि हम कहीँ दुरेमे बैठल छिए या कहीँ बैठल छिए टाइपिन्ग करल हमरा नहि आ रहल छै पढ़ल लिखल नहि छिए ओकरा लेल ई बहुत ही बढ़िआँ चीज छिए जकर कारण ओ छै मोबाइलके सहारा लै पाबै छै टू टेक्स्ट सहारा लै पाबै छै ई बहुत ही बढ़िआँ चीज छै जेना अन्य बहुत सारा अइसन मोबाइलमे छै जकरा कारण लोक सुविधा नहि मिलि पाबै छै बहुत अइसन चीज छै जकरा बारेमे जानै नहि छै कि छै नहि छै मोबाइलमे लेकिन ई टू टेक्स्ट जकरा छै एकरा बहुत लोक बहुत बढ़िआँ सुविधा मिलि पाबै छै ओकरा नहि कहि पाबै छै नहि बोलि पाबै छै ककरो या किछु नहि लिखि पाबै छै तऽ ओ बोलिके अपन क्लिक केलकै जे ओकरा लिखैके छै या किछु माँगैके छै ककरो तऽ ओ ओकरा मिलि जाइ छै जेनाकि कोइ अधिकारीके पास हमरा मैसेज करैके छै तऽ हम क्लिक केलिए जे हमरा माँगैके छै या बोलैके छै अपन क्षेत्रके बारेमे लिखैके छै मिलि जाइ छै किएकि बहुत अइसन होइ छै नम्बर जेकि हमरे जेनाकि बेगूसराय भै गेलै जेनाकि भै गेलै कनिए विवाह भै गेलै इसकुलेवला प्रचार प्रसार भै गेलै या कोइ भेलै ओकरो नम्बर रहै छै नम्बर रखलाके बाद होइ छै कि ओकरा नम्बरपर हम सेव केलिए आओर हमरा लिखैले नहि आबै छै हमरा भेजैके छै जेनाकि भेलै अपन क्षेत्रके भेलै एस पी ए भेलै डी एम भै गेलै या कोइ अधिकारी भै गेलखिन या ब्लॉक भै गेलै जेनाकि आजकल छै कि अपने क्षेत्रमे औरत सभके साथ आशा बहू काम करै छथिन आओर तऽ हुनकर क्षेत्रमे छै एम्बुलेन्स नहि आ रहल छै जा रहल छै तऽ ओ कि करै छथिन लिखि नहि पाबै छथिन चूँकि जादा पढ़ल लिखल नहि होइ छथिन कमसम पढ़ल लिखल होइ छथिन तऽ कि करै छथिन एकबेर क्लिक करै छथिन जेनाकि हुनका अगर एम्बुलेन्से बोलबैके छै तऽ एम्बुलेन्स चलि आबै छै आओर फेर जे छथिन जे मतलब पेटसे छथिन जिनका बच्चा होबेवला रहै छनि ओकरा लैके हॉस्पिटल जाइ छथिन आओर बढ़िआँसँ बच्चा होइ जाइ छै आओर फेर ओकरा ठीकठाकसे अपन घर लैके चलि आबै छथिन बहुत अइसनो चीज छै जेनाकि छै अपन गामघरमे अठारह साल नहि भेल पुरलै हँ एकैस साल नहि पुरलै हँ शादी नहि भेलै हँ ओकर शादी अठारह सालसे कमे उमरिमे कै रहल छै किछु अइसन फ्री नम्बर होइ छै जे कन्या विवाहवला नम्बरपर नम्बर होइ छै जकरापर मैसेज कै पाबै छै क्लिक करै छै जे लिखैके रहै छै अपन क्षेत्रके बारेमे वार्डके बारेमे किनकर बेटी छै आओर किनकर बहिन छै कहाँ शादी भै रहल छै कहाँ बिआह भै रहल छै कि कहाँ देलकै लेलकै दहेज उहेज कि ईसब बारेमे कि कहै छथिन टू टेक्स्ट माध्यमसे ओकरा तक पहुँचै पाबै छथिन अऽ लिखैके एकरा जरूरत नहि पड़ै छै एकबेर क्लिक कएलखिन कि ओकरा क्लिक कएने रहथिन ने ओकरबाद जे ओकरा बोलैके छै जहाँ एरियाके बारेमे क्षेत्रके बारेमे ओ सारा चीज वहाँ चलि जाइ छै जानकारी मिलि जाइ छै ईसब ई एप जे छै बहुत ही बढ़िआँ टू टेक्स्ट बहुत ही बढ़िआँ एप छै एहि सेवा हरेक इन्सानके लिए जे पढ़ल छथिन मूर्ख छथिन ओ सभके लिए बहुत ही बढ़िआँ सेवा छै आओर अइसन सेवा रहैके चाही आओर अइसन सेवा आओर भी तमाम लोकके मिलै बढ़िआँ छै बहुत ही अच्छा सेवा छै तमाम लोकके लिए